ہمارے گاؤں میں گوری سب مچھلی جال میں پھنسانے کے لیے جاتا ہے پھنسانے کے لیے جاتا ہے بہت گوری سب جاتا ہے بہت جال کو پھنساتا ہے ہنسوا کلہاڑی ہسوہ سب چیز لے کو پھنساتا ہے پھنسا کے جال میں کو دیتا ہے پھنسا کے جال میں دیتا ہے ہنسوا کلہاڑی بوسلا سب لے کے پھنساتا اچھا سو گوری پھنساتا ہے جال میں دے کو بنا کپچھا لے کو مارتا ہے جال کو بہت اچھا سو جال کو گراتا ہے اس میں پھنساتا ہے ہنسوا کلہاڑی بوسلا لے کو پھنساتا ہے ہاں پھنساتا ہے جال میں دے کو گوری سب اچھا سو پھنساتا ہے جہاں مچھلی پکڑتا ہے جال میں دیتا ہے بیچتا ہے بکتا ہے بیچتا ہے گڑی سب راجا پور لے جاتا ہے بیچتا ہے بہت بار تو بڑکا مچھلی لے کو جال میں پھنساتا ہے بیچتا ہے ہاں پریشانی ہوتا ہے گھام پسینہ سو چوتا ہے مچھلی کو بیچتا ہے بنا سنا کرتا ہے سب چیز ہاں پوکھر میں پھنسا کو جال میں دے کو پھنساتا ہے تو بنا سنا کو بیچتا ہے بہت پریشانی ہوتا ہے گھام پسینہ سو چوتا ہے گوری سب کو بہت پریشانی ہوتا ہے بہت بڑکا بڑکا مچھلی مرتا ہے بنا سنا کو کلہاڑی راجن پور سہرسہ بیچتا ہے پوکھر میں پوکھر میں ڈالتا ہے جال میں دے کو کلہاڑی بوسلہ سب چیز لے کو کرتا ہے بنا سنا کا کر کو بیچتا ہے پریشانی ہوتا ہے گھام پسینہ سب چوتا ہے پریشانی ہوتا ہے بڑکا بڑکا مچھلی جال میں دیتا ہے